हमर इला हमर इलाकामे एगो एहन एहन मन्दिर महाबी हनुमान मन्दिर अइ ओकर कोनो बहुत दिनसँ आँ बहुत स्थल चिन्ह अछि हमर सामरमे हनुमान मन्दिर छथिन हुनका बहुत दिनसँ एतिहासिक महत्व महत्व अइ बहुत दिनसँ हमर बाबा पप्पा बहुत अथीपुर जगह अइ सबगोटा मतलब बहुत दिनसँ एहिमे पूजा भऽ रहल अइ बहुत सालसँ बहुत पुरान मन्दिर अइ ओहिमे सब अभी फेर एगो मन्दिर स्थान स्ठापना भेलखिनऽ काली मन्दिर ओकरबाद फेर रामसीताजीके मन्दिर स्थापना भेलैया ओहिसँ आगाँ छै एगो ब्रम्ह बाबाके मन्दिर ओकरबाद फेर बहूत एहन मन्दिर छै अइ बननगरामे छै फेर माँ भगवत्ती स्थान छइ ओकर बहुत एहने मन्दिर भगवान हमरा गावँमे छै हमर इलाकामे छै बहुत मन्दिरके आगाँमे पोखरि छै मन्दिरके आगाँ पीछामे इसकुल छइ एहिसँ आगा घरसब छै सबके मन्दिरसँ आगा फिर गाछी सब छै बहुते आमके पेड़ छइ मन्दिरमे एगो बहुत बड़का मतलब शनिदेव भगवानके मुर्ति छै एहिके बाद मन्दिरके आगा जाइ छी तऽ इसकुलके एगो मेन रोड छै रोड दऽकऽ सब जाइत छै अबैत छै सबगोटा ओहिमे मन्दिरमे पूजा करैत छियै अब ओहिमे सब एकसाथ सब पूजा करऽ गेल अगर बहुत पुरानेमे फिर काली पूजामे फेर काली पूजा भेल जन्माष्टमीमे कृष्णजीके पूजा भेल सब ओहि मन्दिरमे सब बहुत बहुत पुराना मन्दिर छनि ओहिमे आब धीरे धीरे बहुत मतलब उपर भेल जाइत छथिन बहुत मन्दिर ओहिमे बनल जाइत छथिन ओहहिमे सब मतलब बहुत पुराना मन्दिर छथिन ओहिसँ आगा इसकुलके इसकुल छइ गाछी छइ घर छइ पोखरि छै बहुत छै एनाहिते बहुत बढ़िआँ नीक लागैत छै गावँमे सबगोटा साथ रहैत छै सब मतलब मन्दिर जाइत छै साथमे सब पूजा करऽ जाइत छै सब एकसाथ रहैत छै सब बहुत नीक लागैत छै अइ मन्दिरमे बहुत बढ़िआँसँ मन्दिरके उपर छत छै निचाँ मे टाइल्स बिछाएल छइ मन्दिरमे बहुत एहन छै से नीक लागैत छै सबके नीक लागैत छै बहुत नीक लगैत छै मन्दिर मन्दिरमे सब जाइत छै एक साथ सब घुमलक मन्दिरके छतपर गेल तब बहुत नीक लागैत छै मन्दिर